हा जय झूलेलाल हा हा

थिंग्स ऑफ लाइफ अच्छा अच्छा हूं

अच्छा असांजो जेको टाइम आहे न घटि में घटि असां हफ़्तो ॾेई सघंदा आहियूं ऐं मैक्सिमम असां टे हफ़्ता ॾेई था सघूं एज अ स्पेशल केअर कंहिंखे वधीक जरूरत आहे छाकाणि असांजा ॿिए बि पढ़ण वारा हूंदा आहिनि न त हिन करे असांजे एतिरो टाइम लगी सघंदो आहे हुओ तव्हां तव्हां हिते असांजी लाइब्रेरी में अचो हिते मेंबरशिप थींदी आहे लाइब्रेरी जी मेंबरशिप जो फोम भरिणो पवंदो आहे हा आधार काड हा आधार काड खपंदो आहे ऐं उहो तव्हांखे फोम भरिणो पवंदो ऐं कुझु सिक्युरिटी डिपोज़िट असांखे रखिणी पवंदी आहे घटि में घटि हिकु हज़ार रूपिया

त महीने जी मैंबरशिप त उहो जेतिरो माण्हू ईंदा हुननि खे मेंबर्स ठाहे त सघंदा आहियूं पर असांजी लिमिटिड आहिनि हा हा

हा त हुनमें वधीक जीअं बि तव्हांखे ठीकु किताब लगनि उहो तव्हां सुठो लाप तलाप करे था सघो असांजे काफी मेंबर सुठा आहिनि जिनखे इहा रोट जेका हुनजी पूरी केतिरी किताब कापी वैरायटी जा आहिनि काफी सुठे लिस्टन जा आहिनि काफी सुठे सबजैक्टस ते आहिनि जेके हुननि खे काफी मतिलब मतिलब हुनजा ॿ ॿ साल थो थी सघे ऐं मतिलबु हिक में न डिसो न तव्हां बुक्स कराइ था सघो

ऐं ॿिए बि तव्हांजा जेके मेंबर्स जेके आहिनि फ्रैंड्स वग़ैरह थींदा उहो पाण सां एडजस्टमेंट करे था सघो ब टे मेंबर्स बि तव्हांजा फ्रैंड्स सर्कल में रिलेशनशिप में अचनि त उहे बि तव्हां उहो बि वठनि हिक बिए खे तव्हां रिपलेस मतिलब ॾई था सघो हुओ तव्हांजी स्वीट विल आहे हुननि जो फ़ाइदो थी वेंदो तव्हांजो फ़ाइदो थी वेंदो हूं अच्छा ठीकु आहे थैन्कयू जय झूलेलाल